ना धर्माविशी अभ्यास करप आनी हे तूं म्हणटा की शाळेंतल्या क्रमांतलो एक भाग आसा अशें हांव केन्नाच म्हणपाक शकना कारण शाळेन आमकां केन्ना असली पुस्तकां शिकोवकूय ना आनी धर्मा बद्दल चड अशें ज्ञानूय आमकां कांय दिवना आमकां धडे आशिल्ले स्वातंत्र वीर गणित तज्ञ शिक्षण तज्ञ वैज्ञानीक हेंचेरूच शिकयल्ले पूण तेंच जर तूं आतां क्रिस्ति भाव तुगेले पळयत हांगासर गोव्यान जाल्यार तेंकां प्रत्येक आयतारा फादर तेंच्या धर्मा बद्दल तेंका म्हायती दिता आनी तातूंत कितें जाता एक आपुलकी निर्माण जाता स्वताच्या धर्मा बद्दल हिंदून अशें केन्नाच जावना की प्रत्येक जाण येवन तुका सांगतले धर्मा बद्दल धर्मा बद्दल जी म्हायती तुका मेळटा ती फक्त घराच कडेन जास्त तर मेळटा देवळांनी सुद्दां गेलो जाल्यार केन्नाच प्रवचनां अशीं नासता केन्नाय चुकोन किर्तन आसले जाल्यार तुका तो किर्तनकार कितें तरी धर्मा बद्दल अथवा पुजा कशी करप अथ घरान कशें वागप आनी कितें करप हे सांगपाक शकता आनी हेजेर तो उलयता पूणन प्रत्येक दिसा अशे आमकां शिक्षणीक लॅक्चर असो धर्मा बद्दल केन्नाच मेळोकूच ना जे कितें आमी आतां धर्मा बद्दल जे जाणा म्हाका दिसता की प्रत्येक जाण वेगवेगळे जाणा सगळ्यांक एकूच आसा अशें खबर ना आतां तेंच आतां तूं हितून गेलो जाल्यार चर्चीन गेलो जाल्यार क्रिस्ति भाव आसा पय फादर कितें सांगता ते जाले तेज्या भायर ते विचारूच करिना धर्माचो ते फादर कितें सांगता तेजेरूच तें रावता पूण हिंदू लोकां भितून कितें जाता तो एक धर्मगुरू एक सांगता आनी कोण मोठो जाणटो आसता तो सांगता दुसरे भशेन सो चार जाण चार तरेचे तुका सांगता हातूंत तुका कितें जाता खरेंच एक्चुली कितें आसा तें तुका खबरूच ना तूं चार तरेचे आयकता आनी तूं पांचवे तरेचे तूं करता कितें करपाक जाय जाल्यार म्हणून म्हाका दिसता की शिक्षणान तरी धर्मा बद्दल तेंच्यानी आमकां कांयच सांगू ना